ہیلو بھائی صاحب کیوں کہ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں در اصل میں اس جگہ آ نہیں سکتی کیوں کہ وہ بہت دور ہے اور مجھے ڈاکٹر نے زیادہ دور چلنے کو منع کرا ہے اور میں آ بھی جاتی تو وہ بہت ہی ڈراؤنا منظر ہے وہاں بہت سنسان رہتی ہے کوئی بھی نظر نہیں آتا وہاں مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہائی وے پر آ جائیں میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور میں آپ سے معافی چاہتی ہوں میں وہاں نہیں آ سکتی آپ ہی آپ ہی ہائی وے پر آ جائیے اور یہاں سے آپ کو بھی دور نہیں پڑے گا اور نہ ہی میں آ میں لیٹ ہوں گی پلیز آپ ہائی وے پر آ جائیے